हमरा शुरुमऽ मैथिली पढ़यके बाद मैथिली नहि नीक लागल आओर जखन मैथिलीकऽ बढ़िआँ ढ़ंगसँ पढ़लहुँ तऽ बहुत नीक लागैत अछि आओर कुछ टॉपिक एहिमे कुछ चेप्टर एहन रहैत अछि जे सभसँ हिंदीओसँ बढ़िया नीक लागैत अछि जेनाकि चन्दा झाक आओर लक्ष्मेश्वर सिंहकऽ आओर विद्यापतिकऽ इत्यादिकऽ चेप्टर बहुत नीक लागल अछि आओर बादमे पढ़ते पढ़ते बहुत मैथिलीसँ प्रेम भऽ गेल अछि आओर हिन्दिओसँ बढ़िआँ भऽ गेल जेनाकि हिन्दिओ पहिले नीक लागैत रहय आओर मैथिली पढ़यके बाद मैथिली नीक लागल रहऽ नीक लागय लागल आओर मैथिलीमऽ बहुत जानकारी प्राप्त भए गेल हिन्दिओसँ बढ़िआँ अपन भाषा भए गेल अछि आओर सभ बच्चा अपन अपन मैथिलीमऽ जे भी भाषण कयल गेल अछि